बुढ़ापा एक ऐसा पड़ाव होता है जहाँ हमें किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती है यह कभी भी बढ़ती उम्र के हिसाब से भी बुज़ुर्ग लोगों को परिवार के सदस्यों को सहारे की ज़रूरत पड़ती है जैसे हमारे घर में एक बुज़ुर्ग दादी थीं जो कि एक समय था कि अपना पूरा काम स्वयं से करती थीं लेकिन अचानक एक दिन वह फिसल गईं जिससे उनकी क़मर में बुरी तरह चोट पड़ गई और वह चारपाई से उठ भी नहीं पा रही थीं अब उनको हमेशा किसी न किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ती थी तो हमलोग पूरे परिवार में सब लोग एक दूसरे को सहयोग करते थे और एक समय बाँध दिए थे और उनका समय से कोई सुबह उनको शौच के लिए ले जा ले जाता था कोई उनका कपड़ा चेन्ज कर देता था कभी उनको समय से उनको दवा दे दी जाती थी उनकी मालिश समय से कर दी जाती थी उनके पास बैठ करके कि उनको बोर वह बोर न हों अपना समय कैसे पास करें तब उनके पास बैठ करके कुछ यहाँ वहाँ की बातें करते थे हमलोग भजन सुनाते थे कुछ अपने यहाँ रिश्तेदारों की बातें करते थे तो इससे उनका जो मन था वह लगा रहता था उनको कभी अपना अकेलापन महसूस नहीं होता था कि हाँ हम इतने परिवार के बीच में अकेले हैं और कभी कभी तो उनके साथ हमलोग बैठ करके लूडो भी खेल लिया करते थे तो इससे उनको बहुत अच्छा लगता था समय से उनके खाने पीने का भी ध्यान हमलोग देते थे कि कब उनका समय हो गया है नाश्ते का तो कभी कभी उनको सुबह ब्रेड अपने खा रहे हैं तो उनको समय से सेंक करके दे दिए उसके साथ उनकी दवा की ज़रूरत होती थी तो दवा भी देते थे फिर कभी उनका जैसे और भी मेरे घर में जैसे मेरी सासु माँ की भी आँख का ऑपरेशन हुआ था तो अब उनको भी नियमित अपना हमलोग क्या करते थे कि सम समय से उनकी आँख में दवा डालना उनको डॉक्टर ने बताया था कि इनको मतलब सारी चीज़ें पौष्टिक चीज़ें देनी है समय समय से तो उनको हलवा बना करके गोलगट्टा का हलुआ बना करके समय से देते थे जिससे कि मतलब उनकी आँख की रोशनी जो है वह अच्छे से बरकरार रहे और उनको उनका समय से बाल झाड़ना और कपड़ा बदलना उनके खानपान का ध्यान रखना उसके साथ समय बिताते थे इस तरह से सारे लोग हमलोग परिवार के पूरे सदस्य एक साथ बैठ करके शाम को सुबह बैठ करके उनके पास हँसना बोलना करते थे ताकि वह उनको यह न लगे कि हाँ हमारी देखभाल नहीं हो रही है